गुबुन गुबुन दोहोरोमफोरखौ लानानै जे गुबुन गुबुन फुजा होयो हिन्दु बिथांमोननि फुजाया आलादा आरो ख्रिष्टानफोरनि फोरबो फालिथाइआबो आलादा आरो इद दङ जायनि जन दङ शिब दङ बेफोरनि गुबुन गुबन हुदाफोरानो आलादा जेरै जे ख्रिष्टानफोरा जे ख्रिष्टमास फालियो ख्रिष्टमास फोरबो फालियो जे बेयाव गाजा गोमजायैनो टुयेनटि फर नैजिब्रै मोनानिफ्रायनो जे बिथांमोना गाजा गोमजायै फालिबोयो जे माबायदि प्रिपारेसन खालामो बिथांमोना जे बम गावो बिदिनो हिन्दुजोम बेफोरावबो जे बिथांमोननि मोनसे फोरबो दिवालि बिथांमोनाबो जे ख्रिष्टानफोरनि बायदिनो जे मोनसे लाइटिं बेखौ खालामो आरो जोंनि गेजेराव दङ इद बिथांमोना जे इदखौ माबायदि प्रिपारेसन खालामो माबायदि देक'रेसन खालामो जों नुनो मोनो आरो जे बिथांमोना जे फार्सथिं होयो आरो जे बिथांमोननि प्रेयार जे दिनाव फाइभ देस सरि फाइभ देस नङा खनबा फाइभ थाइम्स जायो आरो जे बिदिनो ख्रिष्टानफोराबो जे थुइनटि फाइभ बिथांमोननिया थुइनटि फाइभ दिसेम्बर बिथांमोनाबो जे मोजाङैनो गाजा गोमजा जानाय लोंनायजों सिलेब्रेत खालामो माबायदि जे बिथांमोना गावसोरनि फोरबोखौ जे मोजाङैनो आलासि लिंहरो बिदिनो जाहैयो बिदिनो प्रग्रामाव थाङो आरो बिदिनो इसोरखौ खुलुमो सिबियो आरो जोंनि हिन्दु बि हिन्दुजिम बेफोरावबो जे दङ जों नुनो मोनो जे बिथांमोनाबो बैसागु बैसागुआ मोनसे फोरबो जों बोथोरखौ लानानै मोनसे सिबिबोनाय आरो जे आरो हिन्दुजिमाव दंबावो जे मागो बिथांमोनानो जे मागोखौ माबायदि मोजाङै गाजा गोमजा फालिबोयो जों नुनो मोनो बिदिनो गुबुन गुबुन दोहोरोमखौ लानानै गुबुन गुबुन बिदिनो फोरबो फालिथाइ दङ